अमेजॉन से पंखा ख़रीदली तूफान के कहलकै की साल भरि के गारेण्टी है आओर लाइन मे स्टेप्लाइजर वोल्टेज सब बढ़िऑं अच्छे रहलै लेकिन फिरभी लाइन पंखा जर गेलै तब ओहि पंखा के हम कथी करबै लेके हमरा तऽ पंखो लेलियै आ कामो नहि भेलै तऽ ओहि पंखा के तऽ हमरा रिटर्ने करै के होतै न ओ पंखा तऽ एको दिन न चललै सारा सुविधा के बाबजूद भी ओ पंखा खरापे निकलिये निकलै कहलकै की साल भरि के गारेण्टी है लेकिन साल भर कहाँ ओ पंखा चललै